छा तव्हां उबर कस्टमर मां था ॻाल्हायो मूंखे हिकु कैब बुक करिणी आहे ऐं मूंखे वेसू वञिणो आहे वेसू खां पोइ थोरो ॿियों बि कमु आहे अठवा गेट ते बि वञिणो आहे पर वेस हितां खां वेसू वञण जे लाइ हिकु रस्तो बंदि आहे जेको मूंखां थोरो ई मुंहिंजे घर खां थोरी पंज किलोमीटर परे आहे पर त उन मां घुमाए करे वञण जो आहे छा त उन जो आहे पैसा केतिरा लॻंदा अने घुमाए वेंदा उन जा बि सेम पैसा लॻंदा या ज़्यादा इन खां पोइ बि मूंखे वापसि बि घरु अचिणो आहे ऐं असां टे ॼणा आहियूं असां टिनिनि खे माना वञण जो आहे त तव्हां मूंखे पैसा ॿुधायो ऐं इन खां पोइ मूंखे बुक करे ऐं मूंखे टी वजे वञण जो आहे त सम्थिंग तव्हां अढाई पौणे टी बजे ताईं तव्हां मूंखे मोकिले सघंदा आहियो ऑटो